एक लाख दो हज़ार तीन सौ पंद्रह पांच लाख चार हज़ार पांच सौ बारह तीन लाख तीन हज़ार तीन सौ बीस चार लाख पांच हज़ार छः सौ बारह एक लाख आठ हज़ार नौ सौ बीस